मैंने हिमालय का तुलसी चंदन फेस वोश लिया था लास्ट एक मंथ हो गया है मुझे यूज करते करते उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स मुझे लगी जब मैंने अपने फेस पर अप्लाई करा तो मेरे को एकने जैसी समस्या होने लगी चेहरा ड्राई ड्राई सा रहने लगा बाकी के घर में मेरे यूज करते हैं लोग बट मेरे ऊपर अप्लाई करने पर मुझे रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिले और इचिंग की समस्याएं भी होने लगी है ओवरऑल मुझे लगता है कि मेरी ऑयली स्किन कारण यह मैं प्रोडक्ट मुझे अच्छा नहीं मिला और इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत खराब लगा जिसके कारण में इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ यस मेरे को दूसरा कोई प्रोडक्ट हिमालय का मुझे मिल सकता है तो बहुत सही रहेगा और वो मैं यूज करूंगा दैन उसका रिजल्ट रिव्यू सेंड कर सकते हैं थैंक यू